हमारे यहाँ समाचारों में समाजिक सांस्कृतिक मुद्दे पे भी चर्चा होती है राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा होती है

राजनी तिक दौर में चर्चाएँ तो बहुत सी होती हैं सांस्कृतिक वही चर्चा होती रहती है और राजनीति में तो बहुत से चर्चाएँ होती है कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या कर रहा है क्या कर दिया कैसे किया भई योजना आया उसमें ये लाभ है वो लाभ है बहुत सी सारी चर्चाएँ जो है होती रहती हैं उसी में सांस्कृतिक भी चर्चा होती रहती है सामाजिक तो फिर समाजिक मुद्दों पे आपस में लोग बैठते हैं चर्चाएँ जारी रहती हैं और चर्चा होती रहती है दो चार लोग जहाँ बैठ गए वहाँ चर्चा चालू हो गई राजनीतिक चर्चा हो गई शुरू रहती है